अपनेँ हमरा माछ भात खुएबाक अछि हम अपनेँके आर्डर कऽ रहल छी माछ भातके साथे साथ हम अपनेँके रेगुलर कस्टमर छी आओर छूट सेहो हमरा चाही